औ मा खब'र ए औ मिटिं फैदों मोजाङानो जादों थारमानि गथ'फोरनि बे फरायनायखौ लानानै जोङो माखासे सावरायगोन नालाय दिनैहाय नुजाफैनो हानाया बुहुथ गाहाम जादों आरो ओमफ्राय मा क्लासावमोन नोंथांनि गथ'आलाय मा क्लास मा क्लासनिमोन मा क्लासावमोन

सिक्सआव मा नाम मोन बेबा ए रिंसार मा थाइटेल

नोंथांनि नोंथांनि गथ'आथ' फरायनारायाव गाज्रिद्रायबो नङा ओरैनो मोजांद्रायबो नङा जेखुनु मेटसजों साइन्सजों आवहाय एदसे दुरबल आरो टिउसन दा बिदि बिदिबालाय नोङो बे गेलेनाय लोगोफोर थांलाय फैलाय न'आव लोगो लाफैनाय बेफोरखौ नोङो मोजां रोखोमै एसे दिथा खालामनांसिगोन आरो होनबासो मानि बिनि फरायनायखौ इसे जौगाहोनो हागोन बा मोजां खालामनो हागोन जोंबोथ' क्लासाव माबायाथ' नायो नायब्लाबो मानि जों हा माबाजोबाना मा होनो न'आव दायथ' लानाय बायदि जाया एसे गारजेनाबो फोरोंनो हाया हायो ना हाया फोरोंनो हायोबा मानि फोरोंनो हायाब्लाबो टिउसन होनाय मानाय ओमफ्राय लेखा टाइम टेबोल बेखौ जिरायहोनांगोन ओमफ्राय फरायदों ना फरायाखै बेखौबो खामानि मावहो होलांनायनि गेजेरजों नायखंख्रेनांगोन आरो बिनि गेजेरजों नोङो टिउसन होदोंब्ला बे टिउसन मास्टारनावबो बे थांलाय फैलायल'जों जाया ना टिउसन मास्टारनावबो ख'बर लाहैनांगौ आरो बे फिसफोरखौ बोरै हरो नोंसोरलाय टिउसननि फिसफोरखौ नों डाइरेक्त हैयो ना नोङो बे गथ'नि आखायाव हरो टिउसन फिसखौ बिमा बिफाया फैसाखौ गथ'नि आखायाव हरनो नाङा बास नोङो फैसा हैथावथाव आंनि गथ'आ बोरै फरायदों माबायदि फरायाखै बेखौ ख'बर ला आरो बबे साबजेकआव बेफोर बायदिबालाय होनबालाय नैबे साबजेट बे दुरबल साबजेटखौ एसे साबसिन नायनानै हर माबा अन्नानै बेफोरबायदि बुंनो हागोन आरो बुंनानै हो होनबा एसे साबसिन बुजियो आरो मानि क्लासाथ' जेनेरेलसो नालाय ओमफ्राय टिउसना एसे गद गद जायोना एसे खुथार खुथार ओंखायनो एसे साबसिन जायो